हमरा सबके गाममे जे छै ने सुख सुविधा होस्पिटलके नहि छै एकटा सेंटर नामक होस्पिटल छै जाहिमे डॉक्टर तऽ कखनो रहबे नहि करैत छथिन आ टाइमसँ डॉक्टर अबैत छथिन आ लाइन लागल रहैत छै दुःख कोनो रहैत छै दवाइ कोनो होइत छै हमरा सबके बड दिक्कत होइया आ बाहर जाय पड़ैया एहन सन एमेरजेंसी भऽ जाइए तऽ दरभङ्गा मुजफ्फरपुर लऽ कऽ भागऽ पड़ैया एगो एम्बूलेंसोके सुविधा नहि छै हमसब प्राइवेट गाड़ी खोजलहुँ कखनो बेर पर भेटल आ कखनो नहि भेटल एहि लऽ कऽ हमरा सबके बड दिक्कत होइया किछु कनि मनी सीखल पढ़ल आदमी सब दवाइके दोकान खोलिके गाममे छथिन तऽ हुनके लग गेल कनि बुखार जँचेलक कनि बी पी जँचेलहुँ आ तखन ओएहे दवाइ देलनि तऽ लऽ के एलहुँ कखनो ओहि दबाइसँ ठीको भऽ गेलहुँ आ कखनो नहियो ठीक भेलहुँ फेर दोबारा गेलहुँ एहि लऽ के सरकार एतेक सुविधा देले छथिन लेकिन हमरा सबके गाम तक पहुँच नहि पाबय छनि एहि लऽ कऽ कनि हमरा सबके बहुत बुझाइत रहैया खराब जे केहन समय छै ई सब कनी नीक भऽ जैते तऽ हमरो सबके सुविधा भऽ जाइत बढ़िआँ लागत आब आइ काल्हिके समय जे छै जादा लोग अङ्ग्रेजी दवाइ चाहैत छै जे हम जल्दी ठीक भऽ जाइ एहिमे आयुर्वेद आर हेमोपेथी सेहो आदमीके करऽ के चाही से आदमी नहि करैत छै देखिऔ अपना सबके मिथिलाञ्चलमे जे बुढ़ बुजुर्ग छलखिन कहैत छलखिन नहा सुना कऽ भोरे उठि के सूर्यके जल दिऔ जलके ऊर्जा जे अहाँकेँ देह पर लागत तऽ ओहिसँ स्वास्थय बढ़िआँ होयत अहाँ नीक रहब हेल्दी रहब कनी बाहर भीतर घूमूँ एक्सर्सायज पहिलेके बुढ़ बुजुर्ग छलखिन भोरे उठि कऽ बाहर भीतर जाइत छलखिन दू गो चारि गोसँ बतिआइत छलखिन तऽ स्वास्थय बढ़िआँ रहैत छलैया अब तऽ लोक कहैत छै जे समय होयत तखने ने उठब अखन एतेक भोरे केना उठि जायब कनि चारि गो तुलसी पात कनि दही धऽके मथि के खुआ दिऔ तब मन नीक भऽ जेतै कनि मध आदि पिआ दिऔ तऽ मन नीक भऽ जेतै आब तऽ छोट बच्चा हो चाहे नम्हर बुजुर्ग हो सबके अंग्रेजी दबाइके लागि गेल छनि लत आ अंग्रेजी दबाइ एहन चीज छै जे तुरत काल तऽ ठीक कऽ दय छै लेकिन बादमे तऽ ओहिके बड परेशानी उठाबऽ छै पड़ैत आ हमरा सबके छै जे कनी हेमोपेथी दबाइ दबाइके आदमी कनि अथी करैत छै अभ्यास कनि अपन जड़ी बूटी बला सेहो आयुर्वेदके अभ्यास करऽके चाही तऽ से तऽ लोक बुझैत नहि छै कनिको मन खराब भेल तऽ कहलक अंग्रेजीए दबाइ करायब आ गाँव घरमे तऽ एतेक सुविधा नहि छै अब अंजादे जे दबाइ खाइत छै ओहिसँ अहाँके खराबियो करैत छै आ सरकारके कहबनि जे हमरा सबके कनि दिक्कत बड होइया एहि लऽ के कनी बढ़िआँ तरीकासँ हमरो सबके गाममे होस्पिटल आबऽके चाही कनि एम्बुलेंस रहऽ के चाही आब जे हमरा सबके कोनो एमेरजेंसी भऽ जाइया तऽ हमरा सबके बाहर लऽ के भागऽ पड़ैया गाड़ी घोड़ा ताकऽ पड़ैया आ एहि लऽ के एतेक दिक्कत होइया जे हमसब कहि नहि सकैत छी